हेल' औ सार औ औ औऔ सार बेखौ इसे थारमानि इदिद खालामनाया दाबो माबा जायाखैथ' खालाम गासिनो सार

औ औ

औ औ औ माने बेखौ जोङो खारेखसना खालामगासिनो सार नों जेखेनि दाखालि सारा माबाना हरदों इसे खारेखसन खालामना हरदों बेखिनिखौ जोङो लेरखांगासिनो ओमफ्राय बेखौ इसे फायनाल जानायनि सिगां सारनो आरो बेखौ फायनाल खालामनो थाखाय सारनो हरबावनाय जागोन

औ औ ओमफ्राय ओरैनो सारमोनहा माला सिमाव लादों जेन'बा माबाखौ फाब्लिस खालाम हैनायनिखौ

औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ दा जों दे सार ओरैनो खारेखसनाथ' खालामगासिनोखा नालाय माने बेखौनो एखनबाफोर मोनफा मोननै जेन'बा माबा जानायनि सिगां दसदिनसो सिगां जेन'बा जों खारेखसन खालाम खांनानै नोंनो फाब्लिस खालामनायनि दसदिनसो सिगांनो सारनो खारेखसन खालामनो हरबानगोन जोङो सार औ आरथिखोलाथ' फैजोबबायानो ओमफ्राय दा सिजिल खालाम जोबबायानो सार औ औ खालाम जोबखाबाय औ ओरैनोथ' इसे सर्थ सर्थबा लानो हाबावगोन सार औ औ खन्थाइबो बेसोर बेसोर बायदिखौ लानो हागोन सार औ औ औ

औ औ औ औ औ जिखि जाया बेखौ सारमोनहा औ औ हागोन दे सार सारमोनहा बेखौ लाखिनानै हरबानो जाबाय आंनो अवादसाबाव औ औ दे औ